आं सान्नैसोनि उनाव मोनसे सारजार लाबोदोंमोन बे सारजारा सान्नैसोल' मोजां सोलिदों नाथाय दासिम सप्ताहसेनि गेजेरावनो बे सारजारा दा मोजां नंला खामानियाव होला